اردو زبان کو آج کل بہت زیادہ فروغ دی جاتی ہے یو ٹیوب کے ذریعے یو ٹیوب پر طرح طرح کی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں اردو کے لیے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں اردو کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹل ظاہر کرا جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور اردو کے لیے بہت سارے اسکول بنائے گئے ہیں جیسا کہ جامعہ اردو وغیرہ ہو گیا اور اردو کے اندر بہت سارے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں جیسا خط وغیرہ کے ہو گئے ٹیچنگس وغیرہ کے ہو گئے اور اردو کو اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئے جا رہا فروغ مل رہی ہے کہ جیسے ریختہ فاؤنڈیشنس ہیں اور بہت ساری فاؤنڈیشنس ہیں جوکہ اردو کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں اردو کے اندر یو ٹیوبس وغیرہ پہ اتنی طریقے کی اردو بتائی جاتی ہے مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں چیپٹرس ہوتے ہیں ناولس ہوتی ہیں افسانے وغیرہ ہوتے ہیں جس سے اردو کو اتنی فروغ ملی اتنی فروغ مل رہی ہے کہ لوگ جو بھی نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے ہیں اور اردو میں کورسز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اور اتنے سارے اسکلس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں جیسے کہ اردو ٹائپنگس وغیرہ ہے اس میں بھی فروغ مل رہی ہے پہلے اتنا نہیں تھا لیکن اب تو اردو ٹائپنگ میں بھی فروغ مل رہی ہے اور اردو کو ہر طریقے سے دکھایا جا رہا ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اردو کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں یو ٹیوب کے اندر شاعرے مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں غزلیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں نثر ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں اردو کے اندر ہوئی جا رہی ہیں اور اردو کو اتنی فروغ مل چکی ہے کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ اردو کو بہت زیادہ فروغ ملتی ہی جا رہی ہے